हाँ जी नमस्ते हाँ जी बोलिए अच्छा कब लेना है आपको ठीक तो देखिये मेम ऐसा है कि हमारे पास आईफोन फोर्टीन है ठीक है ये हमारे पास फ़ोर कलर के अंदर है ठीक है फाइव कलर मैं आते हैं ठीक है अब इसमें आपको कौन सा कलर पसंद आएगा क्योंकि हर इसकी प्राइस कलर के अकॉर्डिंग होती है ठीक है तो हमारे पास ब्लू ब्लैक रेड और ग्रीन है ठीक है तो ब्लैक कलर का खरीदना है तो उसके है पच्यासी हजाए छः सौ अस्सी रुपए है इसके प्राइस ठीक है तो ठीक है पच्यासी हज़ाए छः सौ अस्सी रुपए ठीक है ब्लैक कलर पे है एट्टी फाइव थाऊजंड एट्टी सिक्स ठीक है तो उसमें ऐसा है उसमें ऐसा है कि अब आपको जैसे अभी अगर आप को एक साथ पेमेंट करोगे तो हम दो हज़ार रुपए डिस्काउंट भी देते हैं अगर आप कैश पेमेंट लेके आते हो ठीक है और अगर आप चेक से या ऐसे लेके आते हो तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलता ठीक है हम क्या करते हैं जैसे आप और अगर आपको ई एम आई पे लेना है तो हम ई एम आइ की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे पास ठीक है तो आपको क्या क्या क्या क्या कितने टाइम के लिए किश्तें करवानी है तो उस हिसाब से हमारा इन्ट्रेस्ट बनता है अगर आप एक साल के लिए करवाओगे तो हम दस परसेंट का इंट्रेस्ट बनता है अगर आप दो साल के लिए किश्ते करवाते हो तो बारह परसेंट बनता है हमारा ठीक है ना तो हमारा उस तरीके से बनता है ठीक है अब आपके ऊपर डिपेंड तो देखिए मेम जैसे आप की जॉब वोब रहती है तो आपने बताया बैटरी का इश्यू तो शायद देखो की आइफोन तो उसने अपना नाम तो सुना नहीं है बहुत बड़ी बैन्ड है ठीक है अब आपने कहा की बैटरी का इश्यू रहता है एक्चुअली क्या होता है कई बार मतलब डुप्लिकेट भी आते हैं मार्केट में ठीक है तो लगता है शायद आपको किसी ने आईफोन के नाम पर जैसे आईफोन भी फ़ोन पे कोई डुप्लिकेट बैठे वाला फ़ोन आप को पकड़ा दिया होगा किसी ने ठीक है जैसे कभी आई थीं हमारे पास तो हमारी शॉप से जो भी मोबाइल गए हैं ठीक है तो आपको ऐसी कोई शिकायत आएगी नहीं ठीक है ना और इसका बैटरी बैकअप अच्छा है ठीक है ना इसकी पाँच हज़ार एम एच बैटरी है ठीक है तो आपको अच्छी खासी बैटरी बैकप मिल जाता है इसमें और उसका जो चार्जर है वो आप अलग से लेते ही हो और पाँच हज़ार और उसमें कम से कम एक दिन तो चली जाती है एक दो दिन दो दिन अगर आप नेटवर्क इसमें यही है आप ब्राइटनेस कम रखो और आपका मतलब मोबाइल डाटा ऑफ़ रखोगी तो आराम से हो जाएगा ठीक है ना तो आप एक बार काम कीजिए आप शॉप पे आजाइए बाकी डिटेल हम शॉप पर आके बात करेंगे ठीक है धन्यवाद